सोनभद्र की जलवायु अच्छी है क्योंकि यह पहाड़ी इलाका है यहाँ इसलिए हमें थोड़ा जो पहाड़ी इलाका है हमे यहाँ ऑक्सिजन अच्छे से मिलती है यहाँ समर के सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि पहाड़ है तो पहाड़ पर बहुत ज़्यादा मतलब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लगता है पहाड़ी इलाका में तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है तो इसके बचने के लिए मुझे यहाँ पर बहुत सारा पेड़ भी है पेड़ के चक्कर में जो है यहाँ जो तापमान रहता है वह अच्छा रहता है न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी लेकिन गर्मी ज़्यादा रहती है और जो ठंडी होती है जनवरी का सीज़न बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है यह एक टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए जनवरी का जो सीज़न है बहुत ही अच्छा आता है यहाँ पर बहुत लोग सोनभद्र में टूरिस्ट जाते हैं जलवायु के मौसम में